रसोई में बिजली के उपकरणों जैसे फ्रिज़ माइक्रोवेब मिक्सर गैस सलेंडर और अन्य तरीके के उपकरण होते हैं पुरानी समय में बिजली मतलब ऐ ज़्यादा मिल नहीं पाती थी या कमी रहती थी उसमें बिजली की और अभी आधुनिक युग में बिजली सब लोगों को मिल रही है और रसोईघर में अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर गैस सिलेंडर ओवन और इडली मेकर और दोसा बनाने का तवा और अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं और पुराने समय में चूल्हे पर खाना बनता था जो देरी से बनता था और लकड़ियों की दिक्कत होती थी जिसको लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था और उसमें खाना बनाने में अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जैसे चूल्हे से निकलने वाला धुआँ और अनेक प्रकार की दिक्कतें होती थी लेकिन अब वो नई युग में खाना बनाने के लिए आधुनिक युग में जैसे इंडेक्शन खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है खाना बनाने का हीटर भी रहता है गैस रहती है गैस सेलेंडर और अनेक प्रकार के उपकरण हो गए हैं जो खाना बनाने में सरलता से हम प्रयोग में ले सकते हैं और अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं और हमें कई प्रकार के उपकरण प्राप्त हैं और रसोईघर में हम अनेक प्रकार की उपकरण का उपयोग करके कम समय में खाना बना सकते हैं और रसोई में बिजली उपकरण जैसे गैसेस वो मिक्सर ग्राइंडर उसमें पुराने समय में खाना बनाने के लिए अनेक तरह के मसालों को पीसने के लिए अनेक तरह के मसाले को पीसने के लिए ज़्यादा समय लगता था लेकिन अब मिक्सर ग्राइंडर हो जाने के कारण अब कम समय में पीस लेते हैं पीस किसी भी चीज़ को और बिजली हमारे लिए उपयोगी है